السلام علیکم و رحمتہ اللہ آپ چڑیا گھر سے بول رہے ہیں اچھا ہم لوگ اس وقت آپ کے چڑیا گھر پورنیہ چڑیا گھر میں فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے تو ذرا بتائیے اپنے چڑیا گھر کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں وہاں دیکھنے کے لیے اور کس طریقے سے ٹکٹ وغیرہ مل سکتا ہے تو ذرا بتائیے

چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے معلومات دیا تو ذرا بتائیے آپ کے چڑیا گھر میں کون کون سے جانور ہیں کچھ نئے نئے جانور ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں اچھا اچھا یہ بتائیے آپ کے چڑیا گھر میں ٹکٹ کا کرایہ کتنا ہے اچھا آپ کا چڑیا گھر کتنے ایریا میں پھیلا ہوا ہے ایسا تو نہیں کہ گھومنے والا وہاں گھومنے جائے اور وہ تھک جائے تو اس کے لیے آپ کے چڑیا گھر میں کوئی گھمانے کے لیے کوئی گاڑی وہاں پہ دستیاب ہے یا نہیں بہت اچھا چلیے بہت اچھا آپ نے جانکاری دی آپ کے چڑیا گھر میں شیر اور وائٹ ٹائیگر وہاں پہ ہیں کیا دیکھنے کے لیے اچھا سانپ اور قسم قسم کی مچھلیاں بھی وہاں دیکھنے کو ملیں گی بہت خوشی ہوئی کہ ہم آپ کے چڑیا چڑیا گھر میں آئے بہت سے شہروں کے چڑیا گھر میں کھانے وغیرہ کی اجازت نہیں ہوتی ہے آپ کے چڑیا گھر میں ہم کھانا وغیرہ لے جا سکتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ جانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ جانکاری دینے کے لیے اور ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم آپ کے چڑیا گھر آئے ہیں اور اچھی طرح گھوم پائیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم و رحم